مشرقی دہلی میں جو مقامی تحفظ یا ماحولیاتی اقدامات ہیں اور ان كو جن چیلنجز كا سامنا ہے وہ یہ ہیں پہلا صاف اور شفّاف اور پینے لائق پانی كی كم فراہمی یہاں پر پینے كے قابل بہت كم پانی كی مقدار ہے جس سے لوگوں كو كافی پریشانی ہوتی ہے اس كے علاوہ گلیوں میں كوڑے كچرے ركھنے كی جگہ كی كمی یہاں پر لوگ كوڑے اور كچرے كہیں بھی پھینک دیتے ہیں جس سے مختلف وائرس اور مختلف بیماریاں پھیلتی ہیں جس سے لوگوں کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا ہے اسی كے ساتھ گلیوں میں پانی كے ڈیم كا كبھی كبھی ٹوٹ جانا جو کہ ایک اہم مسئلہ ہے حال میں مختلف گلیوں كے ڈیمس ٹوٹ چكے ہیں جس سے لوگوں كی آوا جاہی میں كافی پریشانی كا سامنا كرنا پڑ رہا ہے اور یہ ایكو سسٹم كو بھی بہت حد تک متأثر كرتا ہے